مارشل آرٹ کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک بہت قابل قدر فن ہے جس کی توجہ کی سطح کو بہتر بنایا ہے میری زندگی میں اور میری اس سلسلے میں پڑھائی پر بھی بہت زیادہ مدد ملی ہے کیونکہ مارشل آرٹ بذات خود ایک فن بھی ہے اور ایک جسمانی ورزش بھی ہے جس کے لیے بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اس کو سیکھنے کی اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے چیزیں ہوتی ہے مارشل آرٹس میں ایسی کلائیں ہوتی ہے جس کو عام طور پر ایک عام انسان نہیں سمجھ پاتا اس کے بارے میں نہیں جان پاتا ہے جب کہ ان ساری چیزوں کی طرف توجہ دینے کی سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ مارشل آرٹس کے فن کو جاگرک کیا جا سکے اس کے فن کو بہتر بنایا جا سکے اور اس معاملے میں ہمارے بہت سارے ساتھی بہت سے دوست بہت سے احکام جو جان پہچان کے ہیں اور ہمارے بہت سے سارے معاشرے کے لوگ ہمارے پڑوسی اس پر توجہ دیے ہوئے ہیں اس پر محنت بھی کرتے ہیں اور مارشل آرٹ سیکھتے بھی ہے اور ان شاء اللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں اور بہتری جتنا ہوسکے اتنے اندر اپنے اس چیز کو حاصل کر سکیں اور اس پر محنت کریں